अज्ज में तुसेंगी अपना ऐक्सपीयरिंस सनान्नां कि मिकी सभनें तू असान डिश केह्ड़ी लगदी ऐ ते सभनें तू मुश्कल डिश केह्ड़ी लगदी बनाने गी मेरा नाम ऐ अदित्य शर्मा मेरी उमर ऐ बीह् साल ते जेह्की सब तू असान डिश लगदी ओह् ऐ मिगी राजमां चौल राजमां चौल मतलब बनाने गी असान गै होंदे

कुकरै गी सीटी मराने दो पंज छे कुकरै गी सीटियां मरानियां उ'नेंगी फ्ही उ'नेंगी तड़का लाना जे तड़के लाया टमाटर पाया प्याज पाया हल्दी गर्म मसाला टिक्की मसाला पाई ते उ'नेंगी शैल बुआइल करियै उं'दै जेल्लै कुकरै च सीटियां लुआनिय ओह्दे च थोह्ड़ा तेल पाई ओड़ेआ थोह्ड़ा लून पाई ओड़ेआ कि उं'दा थोह्ड़ा सुआद होर र'वै ते जेल्लै तड़का लाना होवै तां जेल्लै तड़का लाना होवै तां थोह्ड़ा इ'यां थोड़ा घ्यौ पाई ओड़ेआ तड़का लानेई ते थोह्ड़ा कढ़ी पत्ता पाई ओड़ेआ जेह्दे नै सुआद थोह्ड़ा उब्भरी आवै ते जेल्लै राजमां चौल बनी बनी जा दे चौल बनाना बी बड़े असान न चौल बनाना बी बड़े असान न जियां दो कोली चौल बनाने ते चार कोली पानी पाना दो सीटियां लोआनियां ते चौल बनी गे सब तू असान गै राजमां चौल न ते सब तू मुश्कल होई गेआ जि'यां अ अपना कबाब होई गेआ सब तू मुश्कल होई गेआ कबाब पैह्ले पीसना पौंदा फ्ही उसी मैरीनेट मतलब उसी मिक्स करना पौंदा देहियैं न लून हल्दी एह्दे नै मिक्स करना पौंदा ते एह्दे बड़े मुश्कल मतलब सम'ग्गरी ऐ एह्दी मसाले मसूले बड़ा बक्खरा बक्खरा थ्होंदा बी नेईं ऐ इत्थै ते एह् ज्यादा मैंह्गा थ्होंदा एह् ज्यादा मुसलमान लोक बनांदे मुसलमान गै बनांदे ज्यादा साढ़ै हिंदुएं घट्ट बनांदे साढ़ै हिंदुएं ज्यादा फेमस ऐ इत्थै पनीर कबाब पनीर कबाब फेमस ऐ कढ़ाई पनीर फेमस ऐ पर अपनी शोरमां फेमस ऐ पर एह् बी एह्दी रेसिपी बी डिफीकल्ट ऐ बनाने गी सब तू असान मिगी लगदा राजमां चौल ते जि'यां चौलेंं दी खीर होई एह् चौलें दी खीर बी बड़ी असान होंदी चौल सेड़ियै रक्खने ते दुद्ध उबलियै ते चौल खंड ड्राई फरूट पाने जि'यां सौगी काजू किशमिश ते थोह्ड़ी लाची पाई ओड़ी थोह्ड़ा सुआद आई जा थोह्ड़ा ते होर बड़ी असान चीजां न जि'यां अ प्रौंठी पनीरै आह्ले प्रौंठे पनीरै आह्ले परोंठियै जि'यां दो फुलके बनाने ते दो फुलके बनाने पनीर अच्छी कन्नै मिक्स करियै ओह्दे च थोह्ड़ा लून पाया थोह्ड़ा इ'यां अ त थोड़ा बस लून थोह्ड़ी हल्दी पाई ते थोह्ड़ा घ्यो बिच्च तली तुलियै बनाइयै खाई देई जन्ने आं ते होर सब तू असान लगदा थोह्ड़ा डिफीकल्ट मतलब मुश्कल लगदा मिगी जि'यां सब तू मुश्कल होई गेआ जि'यां अपना कद्दू बनाना अ अंबल बनाना अंबल बनाना बी बड़ा मुश्कल ऐ कद्दू कद्दू पैह्लें थ्होई ते जंदा कद्दू कद्दू एह् अंबल बनाने गी ढंगै नै नेईं बनदा म्हेशां इ'यां बेकार जन बनी जंदा कद्दू बनाने दी रेसिपी बी बड़ी मुश्कल ऐ ते होर जि'यां होई गेआ अपना अपना समोसे बनाने मुश्कल ऐ समोसा ओह् नेईं बनदा ऐ म्हेशां बेस नेईं बनदा ऐ मटीरियल फ्ही बनी जंदा समोसे बेस नेईं बनदा इ'यां त्रेह्डे मरेह्डे बनदे ते होर मुश्कल होई गेई जि'यां मोमोज बनाने बी बड़े मुश्कल न